اردو زبان اپنا تاریخ کے دوران مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے متاثر ہوئی ہوتی رہتی ہے اس کا آغاز بارہویں صدی کے آس پاس ہوا جب دلی کے علاقوں میں مسلمانوں فوجیوں تاجروں اور علماء کا رابطہ ہندوستانی زبان بولنے والوں سے ہوا یہ زبان ایک فرانسس بن گئی جو مختلف کاموں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ تھی سب سے گہرا اثر فارسی فارسی اور عربی زبانوں کا ہے اردو کا علاقائی کا نظام فارسی عربی فارسی عربی پر موی ہے عربی الفاظ عظیم